हून अ'ऊं तुसें ई सनाना चाह्न्नां कि पराने जमाने कनेहियां गेम्मां खेलदे पैह्लें में तुसें ई सनाया कि अज्ज दे जमानै जोह्के हैन मोबाईल चले दे न ओह्दे च जोके ऑनलाइन गेमां खेल्ला दे जि'यां पब्बजी फ्री फायर लीडो एह् बगैरा हून खेला दे पैह्ले जमानै च केह् होंदा हा कि कागज़ दे लीडो आंह्दे हे कागज़ दे चैस्स आंह्दे हे टूर्नामैंट्स बगैरां होंदियां हियां लीडो चैस्स क्रिकेट खेढ़दे हे बैटबॉल होई गेआ ते बास्केटबॉल होई गेआ फुटबॉल होई गेआ ते बड्डे बड्डे जेह्के ऐ हे ओह् ताश खेढदे हे किट्ठे होइयै निक्के सारे जेह्ड़े ऐ हे ओह् टोली बनाइयै ते इक्क ग्राऊंड दिक्खनी कोई खाल्ली पैह्लें केह् करदे ग्राऊंड निं होंदी ही ग्रांऽ च ग्रांऽ च बाड़ियां बड़ियां होंदियां हियां जि'यां फसल कट्टनी उ'आं सारें जनें केह् करना जदूं फसल बड़ोंदी अदूं गै क्रिकेट खेढ़ना नैट्ट नूट्ट लाने कि उत्थें जगहा बड़ी घट्ट होंदी ग्रांऽ च खेढ़ने दी सिटी च फ्ही इ'यां ग्राऊंड बनी दी ग्रांऽ च बनी दी गै नेईं ऐ ते हून पैह्ले जमाने दे लोक ताश बड़ी खेढ़दे हे ताश खेल्लदे हे शराबां पीनियां कन्नै ते जागत जोह्के ऐ हे बैटबॉल खेढ़दे हे ते संतोलिया होइया संतोलिया खेल्लदे हे ते लीडो खेलदे हे कागज़ औंदे हे पैह्लें ठीपियां औंदियां हियां डाइस आंदा हा ते चैस्स खेल्लदे हे ते चैस्स दियां टूर्नांमैंटां में आपूं बड़े बारी जिसलै निक्का हा जि'यां अ'ऊं पंञमीं पढ़दा हा पैह्ले में चैस्स च बी हिस्सा लैते दा नुहाड़े च में फोर्थ पोजीशन उप्पर आए दा चैस्स जोह्की ऐ बड़ी गै इंटरस्टिंग होंदी ओह्की गेम ऐ एह्दे कन्नै माइंड ऐ दमाग जोह्का ठीक होंदा लीडो कन्नै गेम्मां अस तां खेल्लदे कि साढ़ा जि'यां अस पढ़दे रौह्ने हून ते असें पढ़ी पढ़ियै बंदा किन्ना पढ़ी सकदा नुहाड़े आस्तै अस खेल्लदे हे नुहाड़े कन्नै दमाग फ्रैश करने आस्तै ते अजकल इ'यै फोन चले दे कुसै गी फोनै कोला छुटकारा थ्होऐ ते ओह् आऊटडोर गेम्मां खेल्लन फोन गै नेईं छुड़कोंदे पैह्ले जमानै गी फोन होंदे निं हे ते उ'नें केह् करना बैट फट्टी होंदी ही ते इक गेंद औंदी ही ओह् लैनी ओह् चुक्की चली पौना बड्डा गोला औंदा हा फुटबॉल ओह् खेलना मतलब इ'यै पैह्ले जमानै गी गेम्मां जोह्कियां बड़ियां गै शैल हियां अजकल जोह्कियां ऑनलाइन गेम्मां चली दियां न सारें गी इ'यां बेकार करियै रक्खे दा ऐ जागत कुसै कम्में जुड़े निं हैन रेह् दे होर पब्बजी गै खेल्ली जा 'रदे होर फ्री फायर खेल्ली जा दे ते अपनी जोह्की सेह्त दा ख्याल गै निं रखदे नेईं टैमें दी रुट्टी खंदे नेईं किश ते पैह्लें जोह्के खेल्लदे हे गेम्मां ते उं'दी सेह्त बी फिट्ट रौंह्दी दौड़दे हे पैह्लें अस बी जदूं निक्के होंदे हे ते स्कूल पढ़दे हे ते अस पगड़न पगड़ाई खेढ़दे हे छूह् छबाकी मतलब इक बारी केह् होआ अस छूह् छबाकी खेल्ला दे हे अस कोई दस्स बंदे हे ठीक ऐ दस्स इ'यां जागत कुड़ियां मिक्स हे इ'यां ते सारे ओह्दे च होंदा विश विश अमृत जि'यां कुसै गी विश करू ओड़ेआ ते ओह् इक्कै जगह पर खड़ोई जंदे किट्ठे होई जंदे सारे विश करियै ते सारे विश होइयै अ'ऊं छप्पे दा कुदै ते जि'यां सारे विश होइयै सारे मिगी तुप्पन लगे जी कि इक्कै बंदा रेह् दा जी उसी पगड़ना ते जि'यां मिगी पगड़ने गी आए ते सारे विश होइयै इक जगहा खड़ोते दे हे ते द'ऊं बंदे उं'दे कश खड़ोते दे हे ते में बी गेआ दौड़दा ते बंदा मिगी दिक्खी आ जी एह् इत्थें खड़ोतै दा इसी इत्थें पगड़ना ते में उत्थाुआं नस्सी गेआ की जे मिगी पता चली दा की मिगी बंदा पगड़ने आवा दा ऐ में गेआ खिट्ट लाइयै में उ'नेंगी अमृत करू ओड़ेआ अमृत करने दा मतलव उ'नेंगी आजाद करू ओड़ेआ पैह्लें गेम्मां जेह्कियां हियां बड़ियां इंटरस्टिंग गेम्मां हियां में आपें बड़ियां गेम्मां खेढ़ी दियां निक्के होंदे अस छूह् छबाकी खेल्लदे हे अस सारे जागत घाह्ड़ियां लाई दियां होंदियां हियां कदें ते घाह्ड़ियें पिच्छें जाना ओड़ी कदें काह्ड़ियें दे अंदर ते बाड़ियें च छप्पी जाना कदें कुदै छप्पी जाना ते अजकल जोह्के नैट्ट इंटरनैट्ट दियां गेम्मां चली दियां ते जि'यां आई दी फ्री फायर आई दी जागत न्हाड़े च गै होई दे न उं'दियां अक्खियां बी खराब होआ दियां उं'दी सेह्त पर बी इफैक्ट प'वा दा ओह् टैमें दी रूट्टी निं खंदे घरैआह्लें कन्नै बी ओह् ढंगै दी गल्ल निं करदे इक्क रूम च बेही रौंह्दे बस उ'नेंगी आस्सै पास्सै केह् होआ दा किश पता निं चलदी ऐ पैह्ले जमानै गी बाह्र जंदे खेल्लने किश पता बी चलदा हा मतलब इ'यां मज़ा निं आंदा खेल्लनै गी पैह्ले जमानै दियां गेम्मां जोह्कियां बड़ियां इंटरस्टिंग गेम्मां होंदियां हियां ते लीडो खेल्लना असें लीडो चैस्स होई फुटबॉल होई गेआ फुटबॉल बी पैह्लें स्कूल बी खेलदे हे जि'यां क्रिकेट ते अस स्कूल बी बड़ा खेल्ले दा अस जंदे हे पैह्ले असें स्कूल केह् करना स्कूल दा टाईम दस्स बजे होना ते असें नौ बज्जे कन्नै गै जाना उठी अस सत्त अट्ठ जागत होंदे स्कूल जाना उठी ते स्कूल जाइयै इक फट्टी लैती दी होंदी ही ते इक गेंद लैती दी होंदी ही ओह् सारें टीम करनी फ्ही टीम करियै खेलना निक्के होंदे गेम्मां बड़ियां मजा लैती दियां ते हून ते फोन आई गेदे फिलहाल हून ते इ'न्ना मजा निं औंदा हून सारे इ'यां बिजी होई गेदे कुसै आक्खो की खेलने गी जाना ते ओह् आखदे नेईं मिगी एह्का कम्म ऐ एह्का कम्म ऐ कम्म कम्म केह् ऐ की ओह् फोनै च गै लग्गे दे करी करी कदें किश करा दे कदें किश करा दे उ'नेंगी छुटकारा निं औंदा फोनै शा उ'नेंगी इ'यै की पब्बजी खेलना एह्का खेलना पैह्लें जमानै केह् की गेमां खेलने कन्नै सेह्त फिट्ट रौंह्दी ही बजुर्ग बी जोह्के हैन हून बी ते बजुर्ग जोह्के हैन ओह् अजें बी ताश खेढ़दे अ'ऊं आपूं दिक्खना होन्ना मेरे जोह्के दादा हे म्हल्ले च गै दादू न ते सत्त अट्ठ जनें हैन जोह्के इत्थें होंदे मतलब सत्त निं चार पंज गै होंदे ते बाकी इं'दे कश बैठे दे होंदे ताश खेलदे ते मिगी ते कदें खेलना गै नेईं दित्ता ताश एह् नशा जुआ होंदा ते जुआ नेईं खेलना ते ते में बी फोन लैता ते पैह्लें दे जमानै च ताश खेलदे हे ते क्रिकेट खेलदे हे ते फुटबॉल खेलदे हे ते दब्बड़ियें जाना ते पगड़ना पगड़ाई खेलूड़नीं खड्डें जाना उत्थें न्हौने गी जाना उठी अजकल इ'यां अंदर कैद होई दे उं'दी बारी औंदी निं उ'नेंगी किश पता नीं चलदी ओह् फोनै गी गै लग्गे दे रौंह्दे चौबी घैंटे पैह्ले जमानै अगर बाह्र जाओ पैह्ले जमानै गी फोन नेईं हे होंदे ते बड़ा अच्छा होंदा की जागत केह् करदे सारे किट्ठे होंदे रोज़ शामीं इक टैम बनाई उड़ना असें इन्ने बजे खेल्लने गी जाना इ'न्ने बज्जे घर आइयै पढ़ना ते न्होड़े बाद जोह्का असें करना एह्का करना घरा कम्म बी करना खेलने कन्नै केह् होंदा की बंदा ओह् रौंह्दा स्वस्थ रौंह्दा ओह्दे पर कोई बी बमारी नेईं चलदी नां ही चमकदी होर बाह्रै दियां गेम्मां बाह्रै दियां गेम्मां बड़ियां गै अच्छियां गेम्मां होंदियां